मैथिली भाषा हमर बहुत सुन्दर भाषा रहय इसकुलमे भी हमरा बहुत सुन्दर लागय चुँकि मैथिली ही भाषा एकटा एहन छै जाहिमे हर शब्दमे मिठास छै हर शब्दमे अपनापन छै बहुत सुन्दर प्रिय भाषा छै मैथिली जाहिमे आदर सूचक शब्दक प्रयोग कयल जाइत छै जे हम अपनासँ नमहरकेँ कोना आदर करियनि जे हमरासँ छोट छथि हुनका कोना आदर करियौ ई कोनो दोसर भाषामे ई चीज नहि पायल जाइत छै जे पायल जा रहल छै मैथिलीमे मैथिलीमे सुन्दर सुन्दर कहानी खट्टर काकाक कहानी गोनू झाक कहानी कहावत छै पग पग पोखरि आ माँछ मखान ई थिक मिथ मिथिलाक पहचान मैथिलीमे हम बहुत सुन्दर सुन्दर जे छै से कविकेँ सुनने छी देखने छी आनन्दित आनन्दित छै मिथिलाके वर्णनमे जतेक शब्द एहिमे कहल जाय मिथिलाके बारेमे मैथिलके बारेमे ई कमे छै एहन कोनो क्षेत्रीय भाषामे मिठास नहि छै जे हमरा मैथिलीमे छै तैँ दुआरे हम समस्त अपन मिथिलावासीके लोकनिसँ आग्रह करबनि अधिकसँ अधिक मैथिली बाजू मैथिली बुझू मैथिली समझू